ट्रॅक म्हळ्ळो की तुमच्या फुड्यांत येता ते दोंगरार वयर चडपाचें झाडांतल्यान झाडांतल्यान वाट काडीत वचपाचें उदकाचे वांटेतल्यान क्रॉसींग करपाचें मोव मातयेंतल्यान चलपाचें फातर आसा ताजे वयल्यान क्रॉसींग करपाचें अशें खूब तरेन तुमकां क्रॉसींग करचें पडटा आनी ट्रॅका खातीर तयारी म्हणजे पयली फुटवेर म्हणजे पांयांत तूं कितें घालतलो ते जें इम्पॉटन्स आसता पांयांत शूज तूं कसले घालता जे तुका कम्फटेबल आसूंक जाय आनी उदकांत मोव मातयेन फातराचेर हाजेर सगल्याचेर यूज करपाक ते बरें आसूंक जाय सो ती तयारी सगल्यांत पयली प्लस तुजें मॅडिकेशन कितें आसा तुका वखद कितें लागता कितें कॅरी करचें पडटा हें पळोवचें पडटा तुजे कपडे खंयचे व्हरप कित्याक उदकांतल्यान क्रॉसींग बी आसले जाल्यार वोले जातात चेन्ज करूंक जाय जाल्यार वाटेक चेन्ज करपाक कशें मेळटा इजिली अशे कपडे तयार करप मागीर तुजीं तीं मॅडिसिन्स जाय पडली जाल्यार तीं घेवप अशें करून तुजी तयारी सगली तयार करप पयलीं ट्रॅका दिसा कॅरी करप म्हणजे तुका लायट कॅरी करूंक मेळटा तशें जेवण आनी जें पिड्ड्यार जावं शकाना कित्याक उदकांतल्यान क्रॉसींग करता आसतना उदक लागूं शकता फातराचे वयर दोंगरार चडटा आसताना तुका हॅवी लागूं शकता जड लागूं शकता त्या खातीर कॅरी सगलें लायट जें आसा तें कॅरी करप त्या खातीर फ्रुट्स सगल्यान बरें कॅरी करप कित्याक केळीं एप्पल असले फ्रूट जे आसात ते कॅरी करून व्हरप म्हणजे ट्रॅकिंगाक वयता थंयचर तुमकां वाटेक तुमी खायत वचूं शकता एका जाग्यार रावपाची गरज ना तशेंच ट्रॅकींग म्हळ्ळें की उदक हें सगल्यान चड गरजेची वस्त उदक कॅरी करप तुमचें आनी घटाय येवपा खातीर ग्लुकोज पावडर इलॅक्ट्रॉल पावडर असले कॅरी करप जे उदकान मिक्स करप आनी पिवोवप कित्याक प्लेन उदक तुमी व्हेल्लेंत आसता सादें उदक तुमी व्हरता व्हरुंकूच जाय कित्याक उदकाच्यो दोन तरी बाटल्यो व्हरूंक जाय ज्यो बॅगान सायडीक घालूं येता सो धाकटें बॅग जेतून फ्रुट्स वखदां तुमकां कितें लागूं शकता तीं आनी दोन उदकाचे बॉटल म्हणजे एका उदकान थोडें थोडें मिक्स करून तुमी इलॅक्ट्रॉल घेवंक शकता तातूंत तुमकां आंगाक एनर्जी येवंक शकता घटाय येवंक शकता आनी फ्रुट्स म्हणजे भूक लागली की तुमी खावंक शकतात आनी हे फ्रुट्स अशे आसा की तुमी एका जाग्यार बसून खावंक जाय अशेंय ना सो तुमी ट्रॅकींग करता आसताना चलत वयता आसताना तुमी खावं शकतात त्या खातीर फ्रुट्स उदक आनी हें जें ग्लुकोज जे बॉडेक एनर्जी दितात घटाय दितात तसले इलॅक्ट्रॉल म्हण नाका एनर्जेल म्हण नाका तशेंच ग्लुकोज असले जे पावडर आसात ते कॅरी करप ऑर तसले उदकाचे रेडीमेड तयार जा आसलेलेच बॉटल्स मेळटात ताका आमी घटाय येवपाचे पेय म्हणटात ते घेवं येता अशें करून इतलें कॅरी करप जें तुका वजन चड जायना आनी इजिली तुमी तें कॅरी करूंक शकतात आनी उदकांतल्यान वयतना उदकांत भिजले जाल्यार पासून तें पिड्ड्यार जावंक शकता पिड्ड्यार जायना अशें जें आसा तसल्योत वस्तू कॅरी करप कित्याक तुमकां दोंगर चडटा आसताना झाडांतल्यान मदीं वाट काडटा आसताना फातराचेर वयर चडटा आसताना उदक उदकाचें क्रॉसींग आसा उदकांतल्यान तुमकां तर वचूंक जाय जाल्यार तशें आसत जाल्यार अशें हें सगळें करता आसताना तुमकां बरें पडटा तसेंच कॅरी करप आनी हें जें करता ट्रॅकींग तेन्ना तुमकां आनी कसले त्रास जावं उपकान्ना त्या खातीर ही तयारी करप चड गरजेची